राज्य में सेवाओं की उनमें जो गाँव के लोग हैं उको पास में केंद्र सरकार स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को गो को अपने सरका हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज और केंद्र चिकित्सा मिलने में आसानी मिलेगी और दूसरा अगर आम अस्पताल सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर होते हैं अगर अपने अपने जवाबदारियों को अगर समझे तो यह ज़ाहिर सी बात है उनको कभी भी किसी भी प्राइवेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे की क्योंकि कोई लोग निम्न स्तर के लोग होते हैं उनकी सैलरी कम होती है गाँव में अधिकतर किसान लोग होते हैं जो होने की वजह से उनकी सैलरी आय में कमी रहती है जो प्राइवेट अस्पतालों को अफॉर्ड नहीं कर पाते तो सो मुझे लगता है कि भाई आपको इन सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पतालों में वह लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और सरकारी अस्पतालो में अगर जवाबदारी अच्छी रहे तो ज़ाहिर सी बात है सरकारी अस्प प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो दैट और और हम समझते हैं कि सरकारी अस्पताल में फेसनैल्टी अच्छी होती है लो डॉक्टर अच्छे होते हैं और इस्ट्रूमेंट जो वहाँ पर होते हैं एक्स रे एम आर आई यह सब ज़्यादातर अकसर सरकारी हॉस्पिटलो में ज़्यादातर देखने को मिलती है और सरकारी अस्पताल में बस जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं वह नहीं करे तो वह प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर सरकारी अस्पताल बन जाएँगे और हर जगह प्राइवेट की जगह पर सरकारी अस्पताल ही ले पाएँगे चिकित्सा में बेहतर सरकारी ही अच्छा है और प्राइवेट इसका प्राइवेट अस्पतालों की हम बुराई नहीं कर रहे हैं पर प्राइवेट अस्पतालों में क्या होता है कि भाई जिनके पास पैसा ज़्यादा है वही प्राइवेट अस्पतालों के को जो है अफॉर्ड कर पाते हैं अब जिसके पास पैसे नहीं हैं जो आम आदमी निम्न गरीब आदमी है तो वह तो प्राइवेट अस्पतालों में जाने की सोचेगा ही नहीं क्योंकि भाई वहाँ पर जाने का मतलब है एक दिन का पैसा ही कम से कम पाँच सौ छः सौ रुपये सात सौ रुपये आठ सौ रुपये लग जाते हैं उसके तो वह सोचेगा कि भाई हम सरकारी में जाए सरकारी में वही चीज़ हमको कम में और अच्छी चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा डॉक्टर दवाइयाँ सरकार की जो दवाइयाँ होती है वह भी अच्छी होती हैं एज़ द प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में बट जो वह लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझे तो प्राइवेट अस्पतालों को आवश्यकता नहीं है